कार जीप मोटर साइकल स्कूटर ट्रक साइकल बेड़ी रिक्शा घोड़ो गाॾी बैटरी रिक्शा ऑटो रिक्शा टमटम टैक्टर बस रेल गाॾी मालगाॾी हवाई जहाज रथगाॾी ढगो गाॾी मारुति किआ ब्रिज़ा टोयोटा एक्टिवा जुपीटर स्कूटी फीएच ऐंबेसैडर सुज़ूकी फॉर्चुनर महिंद्रा हुंडई टाटा बी एम डब्लू मर्सडीज़ बैंज़